भारतीय समाज में धर्म जो वॾो रोल आहे असां सभु धर्म में विश्वासु कंदा आहियूं चाए उहे असां हिंदु हुजूं मुस्लमान हुजूं सिख हुजूं ईसाई हुजूं या जैन हुजूं असांखे मुख्य त सभिनी धर्मनि में ॻाल्हि साॻी आहे परमात्मा हिकु आहे जंहिं सॼे श्रृष्टि जी रचना कई आहे ऐं सिखयाऊं बि सभिनी धर्मनि में साॻियूं आहिनि असांखे कूड़ न ॻाल्हाइणो आहे वॾनि जी इज़तु करणी आहे कंहिंखे दोखो न ॾियणो आहे गलति कमु करिणो कोन्हे ऐं सभिनी सां प्यार ऐं निवरतु सां गॾिजणो आहे प्यार सां ॻाल्हाइणो आहे इहो ई सभु असां अलॻि अलॻि धर्मनि में ॾिसूं था त हिकु नागरिक जे रूप में त मां इहेई सोचा थी की असांखे विविधता में एकता ठाहे रखे खप रखयणु खपे जंहिं बि धर्म में जेका बि असांखे सुठी ॻाल्हि मिले थी हूअ उता खणिणी आहे ईअं ना आहे की मां हिंदू आहियां त मूंखे कंहिं मुसलमान जो विरोध करिणो आहे मुस्लमान आहियां त हिंदूअ जी हर ॻाल्हि मूंखे कटिणी आहे विड़िणो आहे मां सिख आहियां त मूंखे रुगो भाई गुरुद्वारे वञिणो आहे गुरुनानक जी पूजा करणी आहे ॿियनि असांखे हर धर्म जी इज़तु करणु खपे ऐं धर्म जे रूप ते हलंदासीं अंधविश्वासु ना आहे करिणो बसि बाक़ी असांखे हिकु नागरिक जे रूप में सभिनी सां मिली जुली करे सभिनी सां गॾिजी करे रहिणो आहे